हेलौ नै आं गय फुलिसो सोंहरनो नागिरदों आंनाव गैया नालाय सोंहरदों आङो औ आं गायनो नागिरदों होइ बिघाब्रै दं गायनांगौ बुरजा नांगौ बाब र' आङो होमबा लायगोन दे फैसा एसे फैसा बुथुमग्रोनोसै होम्बालाय

बेनोथ' बिसिबांसिम बेसेबांजों थोगोनथाय गाबोनबो खबर लालायबावगोन होम्बालाय आङो ए बिघाब्रैनि नांगोन हाया मोनखानाय

औ दंखायो खल बानायनायावबो जायखिया बायनायाव जेला फुलि लायो एला एसे खमायदो आरो

औ औ औ

नांगौ गोबां नांखागोन बिघाब्रै गाहाम बेखौ गायखां हाबाथाय नांलाबोहाय दा माखासे गायखांखाबाय औ गाबोन नायनोसै दे औ दे